تحریری کام کے لے تو حوصلہ مطلب لوگ ہماری رائٹر ہیں ایک سے ایک موجود ہیں ان کی زندگی سے متاثر اترے تھے وہی ہم کو حوصلہ دیتے ہیں اور ہم اس پر کچھ نہ کچھ لکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ ڈائری تو میں نہیں لکھتا ہوں کچھ دن تک لکھی تھی ڈائری بعد میں کچھ ضائع وغیرہ بھی ہوگئی تو میرا زیادہ ڈائری لکھنے سے اتفاق نہیں ہو پایا ہے اور زیادہ تر میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اردو میں ہی لکھا ہے اور اردو سے ہی میں اچھی طرح واقف ہوں اور میرا کام وہی ہے کہ اقتباسات ہیں کچھ نقل ہیں اور کچھ مطلب جو اچھے اقوال ہیں اقوال زرین ہیں ان کو میں نے جمع کیا ہے خاص طور پر مولانا وحید الدین خان کے جو لٹریچر کے اندر جو چیزیں آئی ہیں سامنے تو میرے پاس کافی موجود ہیں اور میں اس سے کافی متأثر ہوتے رہتا ہوں